हम पौधे के अच्छे सवधानियों से हम लोग पौधे लगाते हैं उसकी हम देख भाल अच्छे करते हैं पौधे लगाते हैं पानी देते हैं गर्मी के मौसम में थोक के चादर सूख जाते हैं इसी गर्मी के मौसम में हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सुगर पानी डालते हैं पौधे को अच्छे देख भाल करते हैं तभी धीरे धीरे पौधे का बढ़ने लगता है हमारे पौधे इसी लिए पौधे का जैसे हम लगा दिए पौधे देख भाल नहीं किए तो सुखने लगेगा पौधे को अच्छी देख भाल करने के लिए माली भी रख देते हैं माली देखे हमारे माली नहीं देखते हम भी देख लेते हैं अपना टाइम निकाल कर पौधे पौधे हमारे लिए हानिकारक नहीं है अच्छे अच्छे फ़ायदेमंद के लिए पौधे ठंडी के मौसम जैसे मौसमी की बरसात के मौसम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी जाए पौधे सदने से जड़ के सड़ने लगते हैं इसी लिए हम लोग पौधे को अच्छे अच्छे से तरह देख भाल करें जैसे हमारे आ गए इस ठंडी के मौसम में पौधे के दे कम ही कम पानी दें ख़ुद ही अपना मौसम कितनी ठंडी का रहता है उस ओस गिरने लगता है झड़ने लगता है ओस के कारण पौधे अपने आप खिलने लगता है ऐसे हो गया नीम के नीम के पौधे लगाते हैं अमरूद के लगाते हैं पौधे फूल के लगाते हैं पौधे जैसे हमारे फल के केले के लगाते हैं केले अराम से मौसम कारण अच्छे उग आए हैं हमारे पौधे जो भी है देख भाल करने का हमारा है हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो सूखने लगते हैं पौधे इसके बारे में हम लोग पौधे के लिए सवधानियाँ बरताते हैं पौधे अच्छे से अच्छे हमारे सुखे ना पौधे के बारे में हम लोग भी अच्छे से अच्छे देख भाली करने के लिए माली लगाता था माली छाँव पानी दे कर वो हमारा देख भाल ज़्यादा से ज़्यादा करें पौधे को जो भी है अच्छे से अच्छे आप देखेंगे तभी तो आपको फ़ायदे फ़ायदे हवा मिल हवा मिलेगा गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे के नीचे बैठते हैं हमारे जो भाई बहन पौधे के नीचे हम लोग गर्मी के मौसम ठंडी के मौसम में पौधे जहाँ भी हैं अच्छे रहते हैं ओस के भी कारण बरसात कभी अच्छी होती है पौधे जो भी है हमारे पौधे